जी हाँ मेरे लेखन की आदत है जो कि मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या बन चुकी हैं मैं प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी जीवन कथा लिखता हूँ दिन में मेरे साथ जो भी गुजरा एवं बीता हुआ है उन सभी बातों को मैं रात में अपनी एक पर्शनल डायरी में लिखा करता हूँ और यह काम मैं प्रतिदिन करता हूँ और इससे मैं अनुशासन एवं पालन बनाए रखने के लिए मैं इसे अपने बिस्तर के पास ही रखता हूँ जिससे की जब भी मैं रात में सोने जाता हूँ तो मुझे इस बात का हमेशा ही ध्यान आ जाता हैं कि मुझे अपनी दिनचर्या को इसमें लिखना एवं उतरना है